विज्ञापन कऽ लेल पहिले समयमे ढोलहा देल जाय छलै हन गाँव घरमे तकरा बाद पोस्टर चिपकाए देल जाय छलै हन जगह जगह परमे आब एहि सब खर्चसँ दूर फेसबुक व्हाट्सअपके माध्यमसँ जे छै से प्रचार कयल जाइत छै तैयो सँ बेसी पैघ पूंजीपति सब जे छै से बड़का ब्रांड एम्बेसडर सब घोषित नियुक्त कऽ कऽ जे छै से ओकर प्रचार करैत छथिन हुनका पैसा दऽ कऽ बहुत जादा तऽ ओ काफी खर्चिलो छै आओर जाहि प्रकार कऽ विज्ञापन होयतै ओकर पाछाँ कतेक खर्चा कयल जाए सकैया ताहि मुताबिक विज्ञापन होयबाक चाही आ एहन विज्ञापन हमरा अहाँ कऽ गाँवमे जे छै से लोकक लोक काना कानी जे छै से विज्ञापन होयत छै जेना फलना जगह हो देखलियै हँ बड्ड सुन्दर जे छै से कनसार खुजलै हँ तऽ ई लोकसँ लोक फैल जाइत छै तऽ एतबी दूर कऽ विज्ञापन छै ई तऽ फेसबुकमे डालबै तऽ दिल्ली कऽ आदमी देख लेत गाँव कऽ आदमी अहाँ कऽ बगल बला देखबे नहि करत तऽ से छै तऽ जतबी दूर कऽ विज्ञापन होयतै ततबी दूरका लेल आदमी कऽ आदमी आदमीसँ आदमी सुनैत सुनैत सबटा बात बुझैत छै तऽ से विज्ञापन होयत छै अहाँ कऽ बेसी प्रभावशाली हमरा अहाँ कऽ गाँवमे